مجھے کچھ پسندیدہ اردو الفاظ اور جملے ہیں جو مجھے بہت خوبصورت اور گہرے معنی کے حامل لگتے ہیں خواب یہ الفاظ بہت گہرے معنی رکھتا ہے اور ہماری امیدوں اور آرزوؤں کو بیان کرتا ہے محبت یہ الفاظ انسان کے جذبات کی سب سے خوبصورت اور طاقتور حالات کو بیان کرتا ہے سکون یہ الفاظ وہ حالات ہیں جس کی تلاش میں ہر انسان ہوتا ہے مجھے اردو زبان بولنے پر فخر ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی مالا مال اور گہری زبان ہے اس زبان میں ایک خالص نغمگی اور طاقت ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ملتی اردو ادب شاعری اور نثر کی تاریخ بہت واضح ہے اور اہم ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا ہوا ہے اردو زبان کی خوبصورتی اور اس کے ادبی ورثے کا حصہ ہونے پر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے